हा असांजे ग्रामीण समुदाय में डांसरनि जे सामने ट्रेनिंग जी चुनौतीया वॾी वॾी आहिनि सुविधाउनि जो अभाव आहे इलाही अभाव आहे साउंड जो अभाव आहे ट्राइल न मिलंदो आहे कॾहिं कॾहिं ऐं जेकी परम्पराऊं आहे की सोच आहे की हे नचण वारा आहिनि अॼु हिन हे सिर्फ़ु इहो ई कमु कंदा आहिनि त उन खे उन सुठी दृष्टि सां न ॾींदा ॾिसंदा आहिनि त इहा इहा आहे की चुनौतिया काफ़ी सारी आहिनि ग्रामीण इलाइक़नि में